ग्रामदेवता हमरा छथिन महराजजी बाबा हुनका अथी करै छिए जाके तऽ उहाँपर बाबा ओकरेमे रहै छथिन ठकुरबाड़ीमे उहाँ ठाकुरजी छथिन भोला बाबा छथिन ठाकुरजी अलग छथिन भोला बाबाके मन्दिर अलग छै ठाकुरजीके मन्दिर अलग छै ठाकुरजीके अलग पूजा भोला बाबाके अलग पूजा पाँचे बजे उठथिन ठाकुरजीके पूजा होतै घण्टी उण्टी डोलैके भोग ठकुरबाड़ीमे पूजा होतै ठाकुरजीके तब भोलाबाबाके सभके पूजा ओहिजेपर ही होइ छै ठकुरबाड़ीमे ठकुरबाड़ीमे बहुत बढ़िआँसे पूजा होइ छै सुन्दरकाण्ड भागवत ठकुरबाड़ीमे सब होइ छै हमरा उहाँपर ही अपन बाबा छथिन ठाकुरजी बाबा बे जाहि ठाम भोले बाबा हमर भेलखिन बाबा बाबाके पूजा होइ छै बाबाके पूजा कै हमहूँ आओर करै छिए कोन लोक करै छै बहुत बढ़िआँसे करै छै पूजामे जल फूल अच्छत पान परसाद आरती आरती गाबै छिए सबकिछु करै छिए बाबाके आओर सिर झुकैके परनाम करै छिअनि बाबाके सभ तब फैमिली जाइ छिए तब उहाँ पूजा हुनकर बहुत श्रद्धासे बैठिके आसनी लगैके पूजा करै छिअनि बाबाके बाबाके बाबाके पूजा कएलाके बाद हुनका सबकिछु कएलाके बाद तऽ परनाम उरनाम कै के तब घर आबै छिए चलि बाबाके पहिले दुइ टाइमके हम बाबाके पूजा करै छिए एक तऽ सुबहमे एक शाममे सुबहमे पूजा हुनका करै छिए शाममे आरती देखबै छिए तऽ भऽ बाबाके तऽ पूजा कै के सबकिछु कै के बाबाके चलि आबै छिए बाबाके बारेमे एतना सब हमे जानै छिए बाबाके बाबा भेलखिन बाबाके पूजा करै हुआँ बहुत हमरा आओर बढ़िआँ होइ छै पूजा बहुत बढ़िआँसे करै छिए एक तऽ आबैके बाबा हुआँसे मोने नहि करै छै ई एनि टाइम लगै छै कि ओहिजे बाबे पूजा करैत रहिए भोले बाबाके तऽ बाबाके पूजा कै के करै छिए अपनहु ओकरे महाराजजी बाबा रहै छथिन तऽ ओहो बतबै छथिन अइसे अइसे करो अइसे अइसे बाबा बतबै छथिन तब अपन हुनकरे सहयोगसे हमसभ चलै छिए जे कहि देथिन वएह हम करबै आओर दोसरा चीज नहि कै सकै छिए बाबा एतना पूजा आओर जे करै छथिन बाबा जे कहि देथिन बाबा ओ हमरा होइके छै ई चीज तऽ ई चीज बाबा एतना बढ़िआँ हमर बाबा छथिन भोला बाबा भोला बाबाके आओर कि कहै जे माँगि देबै ने बाबाके ओ बाबा दै देथिन हमरा बाबा एतना बाबा दयालु बाबा छथिन पूजा हमहूँ हुनका जहिआ नहि करबै तहिआ हमरा मोने नहि लगतै पूजा तऽ हम डेली करबै बाबाके बाबाके पूजा नहि करबै तऽ हमरा नीन्द नहि होतै एक तरहसे बेचैनी देहमे लगतै समाएल छै ओहि लैके बाबाके हम बहुत पूजा करबै बहुत पूजा करै छिए ओहिजे दिनराति एक करिके बाबाके हम पूजा करबै सोमवार होइ जएतै तऽ ओहि दिना सहि जएबै बाबा चलिते किएक सोमवारी छिकै बाबा चलिते हम सहि गेलिए हँ ओहि चलिते भोला बाबाके बाबा समझिके हम पूजा हुनका करै छिअनि बाबा बाबाके सिर झुकैके परनाम साँझ भोर हम जाके करै छिए एना तऽ पहिले सबसे पहिले उठै छिए तऽ बाबेसे दर्शन करै ले जाइ छिए सबसे पहिने हुनका परनाम कै के चलि आबै छिए तब फेर ओकर बाद नहै सोनैके सबकिछु कै के तब जएबै भोला बाबाके पूजा कै के हमे अएबै बाबाके तब फेर नहै सोनैके पूजा पाठ कै के भोला बाबाके पूजा कै लेबै बहुत श्रद्धासे पहिले जएबनि तऽ हुनका परनाम कै लेबनि घण्टी डोलै लेबनि ओकर बाद जल चढ़ै देबनि ओकर बाद चन्दन लगै देबनि अच्छत लगै देबनि हँ फूल चढ़ेबनि बेलपत्र आओर भाँग धथूराके फूल आनिके फूल ई सबके फूल बाबाके हम चढ़बै छिए भाँग दुभि अच्छत ईसब बाबाके हम चढ़बै छिअनि कुमकुम हल्दी दही दूध सबकिछु बाबाके हम चढ़बै छिए